अच्छा में अपनी जिंदगी बिच बड़ा किश दिक्खेआ जि'यां मिगी होश आई इ'यां मतलब सिक्खेआ गै कुछ ना कुछ सिक्खेआ गै कि पैह्लें प्यौके शैल अपने मां दे घर शैल दिन टैम कड्ढेआ अपना चार पंज न पैह्लै इ'यै चार भैनां हियां पंज चार भैनां पंज भ्राऽ हे नौ बच्चे हे सारे मौजू बी लैंदे ते फ्ही में बड़ा शैल टैम निकली गेआ ते जेल्लै मेरा ब्याह् होआ ओह्दे बाद में बड़ी गै मतलब बुरे दिन कट्टे जेह्ड़े में दिक्खे दे बी हैन्नी हे ओह् मिगी बड़ी यादां होंदियां कि में एह्दे कोला में कोआरी गै रौंह्दी ही ते खरा हा ते ब्याहियै में इक्क दिन बी चैन दा सुख पाया

ते पंज साल हा होए दा मेरा ब्याह् होए दे ते ओह्दे बाद मतलब साल्लै दा बच्चा होआ ते बस शराब मतलब ऐसा मीं लड़ थ्होए दा हा घरैआह्ला खसम मेरा शराबी शैल नेहा सोलां गल्लां संपूर्ण

ते मरी गेआ ते ओह्दे बाद फ्ही कड्ढे दिन बी भगवान ने गै टैम कड्ढेआ ते निकली गेआ राम राम जपदे ते जेह्ड़ा बच्चा हून ओह् बी बेचारा खज्जल होआ दा ओह् बम्बे ऐ अपनी मैह्नत करियै खा दा में अपनी मैह्नत कन्नै खन्नी ते एह् ऐ कि भगवान दा साथ ऐ कि भगवान साढ़े कन्नै ऐ

ते अपने भगवान दी एह् ऐ कि किरपा बड़ी ऐ कि मिगी नौ ज्हार थ्होंदा ऐ ते हून होआ नौ ज्हार जदूं दी में लग्गी आं ते में कुदै ट्यूशनां पढ़ाइयां ते जि'यां में ब्होई ही इ'यां गै मिगी आक्खेआ हा जेठा ने सस्सू ने कि अपने पकाओ कमाओ ते खाओ ते अदूं दे अस कमा नेआं ते खा नेआं में कुदै निं कुदै निं हिक्खी रक्खी ही कि मां देऐ जां प्यौकियै बी देन सौह्रिये बी देन में लूनां कन्नै थ्होई में लूनां कन्नै खाई लेई चारा कन्नै थ्होई में चारा कन्नै खाई लेई

ते ओह् केह् आक्खदे उस्सी बड़ा सौह्ना टैम निकला दा गुरु नंद पुरियें दा नांऽ लेई ले दा ते सवेरे इ'यै चार पंज बजे उट्ठी पौन्नी रातीं बारां साढ़े बारां बजे इक्क दो बजे सौन्नी रातीं दे ते त्रै चार बजे छुट्टी होंदी ओह्दे बाद में घर गेई ते भैन दे कदें कुदै भैनें दे टूरी पौन्नी ते नेईं होऐ ते सिद्धे घर गेई अपने कुतै कीता कम्म काज कीता जे नेईं होऐ तां सेई लैन्नी थोह्ड़े चिर ते ओह्दे बाद रात आई कम्म कीता ते सेई लैन्नी जोत जात जगाई जगुइयै ते ओह्दे बाद केह् आखदे उस्सी बारां इक्क बजे जेल्लै कुतै लगदा अक्खां मोटियां होई गेआ निंदर आई इयां लग्गेआ नींदर आई गेई ते सेई गे ते चार पंज बजे अपने गुरू महाराज दी किरपा कन्नै उट्ठी पौन्ने सवेरै फ्ही ओह्दे कन्नै उट्ठियै ते जोत जात जगाई लैन्नी आं हत्थ मूंह् धोइयै ते गायत्री मंत्र लाए दा ओह् लान्नी ते ओह्दे बाद दिक्खनी कोई आटा गुनियै सब्जी कट्टियै टकाई ओड़नी चली जानी में सैर कुदै सैर करने ई सैर करने घर आन्नी छे साढ़े छे साढ़े छे दे बाद आइयै खाना बनाइयै

बत्ता जेकर लब्भी जा तां ठीक ऐ नेईं तां चली पौन्नी राम राम जप्पियै ते अपना मेरा इ'यां में अपनी जिंदगी निकली इ'यां मेरा टैम निकलेआ चलो ठीक ऐ